हैलो अज्ज अ'ऊं तुसेंई सनाना चाह्न्नी आं कि जेह्की साढ़े डोगरे दी बोल्ली ऐ ओह् बड़ी गै शैल ते बड़ी गै मिट्ठी बोल्ली ऐ ते इस लेई तुसें सारें लोकें सुने दा ऐ गै कि जेह्के साढ़े डुग्गर दे डोगरे न उ'नेंई लोक आखदे न खंड मिट्ठे लोक डोगरे ते ते जेह्के अज्ज दे लोक अवा दे ओह् अपने न्यानें गी डोगरी बोलना सखांदे निं हैन ओह् आखदे कि असें इ'नेंई इंगलिश सखानी ते हिंदी सखानी पर ऐसा निं करना तुसें तुसें अपने न्यानें गी डोगरी बोलना सखानी की के अगर तुस उ'नें डोगरी बोलना सखागे निं थुहाड़े न्याने ते अपना रीति रवाज गै भुल्ली जाना कि अस बी डुग्गर दे डोगरे आं ते अस जेह्के न जम्मू दे जम्मू च रौह्ने न पर तुस अपने बच्चे ई एह् सब किश सखाना ते उ'नेई अपना रीति रवाज कदे बी भुल्लन निं देना ते हून अ'ऊं तुसें ई डोगरी दे किश मश्हूर अक्खर सनानी आं जि'यां के साढ़े डुग्गर दे डोगरे न उ'ने उ'नें ई ढोडा ते साग स'रेआं दा साग ते अम्बुआ दा चार बड़ा गै लगदा शैल ते हून अ'ऊं तुसेंई अपनी गल्ल सनानी आं की मिगी बी ढोडा ते ते सागऔर अम्बुआ दा चार लगदा बड़ा सुाद इस लेई अ'ऊं चाह्न्नी कि तुस बी खाओ ढोडा साग ते अम्बुआ दा चार ते भी दिक्खो कि'यां लगदा बड़ा सुआद ते इ'यै चीजां तुस होर होर बी दिक्खी लैओ कि डोगरी दी चीजां बहुत बड़ियां गै शैल शैल न जि'नेई तुस सारे लोक सारे भुल्ली गेदे जानदे ते अ'उं इ'यै चाह्न्नी कि तुस कदें बी अपनी डोगरी बोल्ली गी भुल्लो निं ते अपने न्याने गी बी तुस एह् सारी डोगरी बोल्ली सखाओ